म्हाजो आवडटो खेळगडो म्हणल्यार रोहित शर्मा आसा तो क्रिकेट ह्यो खेळ खेळटा आनी तो म्हाका खूब असो आवडटा ताचो मारपाचो तेजी स्टायल आनी तेजी खेळपाची सुद्दां एक नियमित्ता आसा आनी तो हर एक गेमीक तो आपल्याची शंबर पर्संट दिवपाची ट्राय करता आनी ताका इंडियेचो कॅप्टन म्हणून उत्तीर्ण केल्लो आसा आनी तेका खंयचेय काम दिले जाल्यार तो निर्डरतेन करता जशें कि एशियन गेम्सी सुद्दां तेणीन आमचे भारत देशाचें एक कप मेळून दिल्ले आसा तोच ताजो हो गूण म्हाका बरो दिसता आनी तो जिवनांत सुद्दां तेजे सगळें गूण आसा तें म्हाका सगळें बरें दिसतां